कोंकणी भाशा आमगे जायती उजा जाता मिडियांत रेडियो म्हणटा रेडिओआन सगळें आयकों मेळटा कांतरां येताय कोंकणी कांत्रां येताय आनी डी जे आनी आर जे आहाय ते पय कोंकणीन उलयताय आनी टॅलिविजनांत कार्यक्रम आसता कोंकणी सोगले आसना केबल लोकल केबल बी आहा ते तेंचेर आसता लोकल सारकी आमची गोंयची भास आमची शाश्टीची आनी चड करून तियात्र बी तियात्र ड्रामा आनी कांतारां जायती कांतारां तियात्रांतुलीं कांतारां जायते लिरिकल आर्टिस्ट सोगले दाखयताय आनी प्रोग्रेम आसताय इंटरव्यूज आसताय कोंकणीन जायते दाखयताय टॅलिविजनाचे आनी प्रिंट मिडिया म्हण तूं न्यूज पेपरां आहाय न्यूज पेपर कोंकणी न्यूज पेपर आहा पूण चोड कोन्न तितली ना कंपेर्ड टू इंग्लीश आम आमकां आतां ती गरज एक्चुली कोंकणी भाशाची